हा मां उत्तर प्रदेश राजनितिक व्यवस्था जे बारे में मीडिया जी छा भूमिका आहे हुन जे बारे में ॿुधाए सघां थी मीडिया जी ॾाढी सुठी भूमिका आहे असां ताईं हर्ज़ु असां वटि हर तरह जो ज्ञान पहुचाइण जो कमु कंदा आहिनि जो असां पंहिंजे ॿारनि खे अॻिता ॿुधाए सघूं था अगरि कुझु ग़लति थियणु वारो हूंदो आहे उहो बि असां ताईं पहुची वेंदो आहे जो असां पंहिंजे ॿारनि खे पहिरें ई एलर्ट करे छॾंदा आहियूं ऐं हिन खां वधीक मूंखे कुझु न आहे पतो कोई नॉलिज न आहे हिन जे खां वधीक कोई